म्हाराज दिक्खो जी पैह्लें टुरिज्म औंदे म्हाराज ओह् दौं त्रै साल होई गे करोना आए दे ओह् करोने दी बजह कन्नै पैसे नेईं बने है'न कुसै अपना खर्चा चलांदे मुश्कल होई टुरिज्म कुत्थां औनी हू'न इं'या थोह्ड़े थोह्ड़े आवा दे न आ हू'न थोह्ड़े थोह्ड़े टुरिज्म आवा दे न कन्नै होर बी बड़े सारे फैसिलिटियां न इत्थें मानतलाई औंदे पिच्छें शिव गली जंदे होर शिव गली ठंडे ठंडे द्यारें दे बूह्टे न कन्नै कन्नै ब्हाऽ पानी बी मिली दा कन्नै उप्पर जंदे बासकुंड कैलाशकुंड बी जंदे केईं उत्थै बड़ियां धारां न नज़ारे न ते मान तलाई बी योग केंदर बने दा होर बड़ी सारियां फैसीलिटियां न इत्थै कन्नै पत्नीटॉप जंदे पत्नीटॉप बर्फ बी ऐ जिसी पाला आखेआ जंदा ओह्बी ऐ कन्नै ठंडी ठंडी ब्हाऽ बी ऐ होर होटल बी है'न रौह्ने आस्तै खाने शाने दा प्रोग्राम बी होंदा सिस्टम सारा ते एह्दे आस्तै टुरिस्ट हू'न आस्तै आस्तै चली पे न एह् सिरीनगर जंदे घुम्मने शुम्मने ई बर्फ बुर्फ दिक्खने ई जंदे इं'या थोह्ड़े थोह्ड़े आवा दे न टुरिस्ट लॉकडाउन दी बजह कन्नै करोना जेह्का करोना वायरस दी बजह कन्नै टुरिस्ट बंद होई दे हे हू'न इं'या थोह्ड़े पैसे बी बनी जंदे थोह्ड़ा खर्चा चला दा कन्नै टुरिस्ट आवा दे न ते हू'न चार चार पंज पंज गड्डियां आवा दियां न मानतलाई औंदियां पिच्छें शिव गली जंदियां बंदौली जंदियां डायमंड हिल्स उत्थै बी होटल बने दा उं'दे आस्तै रौह्ने आस्तै सिस्टम ऐ उत्थें बी रौहंदे खाने शाने दा प्रोग्राम बी ऐ उत्थै पिच्छें जंदे शिव गली तक्क जंदे डुड्डू जंदे होर बी बड़ी जगह जंदे पिच्छै बड़े स्हेई ल्हाके ठंडे गेदे न उत्थै जंदे टुरिस्ट हू'न फैसीलिटी बी ठीक ऐ हू'न टुरिस्ट ठीक आवा दे